हलो केरु थो ॻाल्हाए हा केरु हा छो न असांजा त कमु ई इहेई आहे ऐं अदा पहरियों मूंखे इहो ॿुधायो की तव्हांखे घणे ॾींहनि लाइ घुमणो आहे अच्छा हा हा बिलकुलु अच्छा ठीकु आहे तव्हां पोइ घणा माण्हू आहियो छह ॼणा ठीकु आहे अ तव्हांखे पुष्कर ऐं प्लेन घुमणो आहे त तव्हां हिकु ॾींहुं में घुमी सघो था अ हुनमें तव्हां घुमी ईंदा जयपुर दरबार आहे हिते उनमें सभिनि खां वॾी राजस्थान ई सभिनि खां वॾी झूलेलाल जी मूर्ति आहे ऐं हिते इस्कॉन टेंपल आहे कृष्णा जीअ जो मंदिर उते घुमी सघो था नारेलिन में घुमी सघो था यमुना मंदिर आहे पुष्कर में अजमेर शरीफ दरगाह आहे पाईं अ पत इअं ॿ ॾींहनि में घुमाए त सघूं था हिकु ॾींहं बि घणे ई आहे अगरि तव्हां घुमो था अच्छा अच्छा हा ॿियो त सफ़र में आहे सुठी धरमशाला ऐं रोटी बि सुठी हिते मिलंदी आहे तव्हां हुन लाइ त बेफिकिर रहो बाक़ी मां तव्हांखे ॿ ॾींहनि में छह जॻहूं घुमाईंदसीं ऐं हिते फोटो खिचण लाइ बि ॾाढो सुठो आहे ऐं हिते तव्हांखे फुल मज़ो अची वेंदो ॿियो तव्हां अ ॿ ॾींहनि जा तव्हांजा पेसा आहिनि पंज हज़ार

तव्हां ॿियो किथे बि वेंदा त तव्हांखे हिकु ॾींहुं जा पंज हज़ार पवंदव असां त तव्हांखे ॿ ॾींहं घुमाईंदासीं पंज हजार ई वठंदासीं न आखिरी साढा चारि हज़ार थींदा दीदी ऐं सुबूह अठें लॻे मुंहिंजो ड्राईवर तव्हां वटि अची वेंदो राति जो अठें नवें लॻे तव्हांखे घरु तव्हांजी होटल में छॾे लाईंदो हूअ तव्हांखे सभु घुमाईंदो तव्हांखे सभु सुठे सां ॿुधाईंदो ऐं तव्हांखे का बि शइ जी दिक़तु कोन्ह थींदी अगरि थिए न त मूंखे हिन ई नंबर ते कॉल कजो हा हा तव्हांखे हिकदमि बेफिक्र रहो हा हा हा बिलकुलु बिलकुलु तव्हांखे अञा साढे चईं हज़ारे जे पैकेज में तव्हांखे छह मंदिर ऐं तव्हांखे रोटी पाणीअ बि ॾाढी सुठी सुविधा करे ॾींदासीं जिते तव्हां सुठी तरह घर ई रोटी मिले आनंद अची वञे ऐं होटल बि सुठी तव्हां उन लाइ बेफिक्र रहिजो ऐ सुबूह जो कल्हि सुबूह अठें लॻे मुंहिजो ड्राईवर तव्हां वटि पहुंची वेंदो ठीकु आहे दीदी हा हा पोइ मूंखे हूअ दिक़तु न त कॉल करे लाहिजो ठीकु आहे ठीकु आहे